म्हाका धरून आमी पांच जाणां आवय बापूय आजी आनी म्हाका व्हडलो भाव तितूंत आमगेर माजरां आनी बुकली आसा तीं आमची घराची सदस्यच कशीं तेच्यांत एक माजरान हालींच तीन पोरां काडलीं तीं आमची कुटूंबाचीं सदस्य जावन गेल्यां म्हाका दोन मामा आसा एकट्याचें लग्न जालां एकट्याचें जावचें आसा म्हणजे म्हाका मामीय आसा म्हाज्या मम्मीक आनीक तीन भयणी म्हणजे म्हाका तीन मावश्यो तशेंच तीन मावशे एकटें दिवचले रावता एकटो मेरशे रावता आनी एकटी मुंबय रावता म्हाका पयलीं म्हणजे हांव जेन्ना उच्च माध्यमीक शिक्षण घेतालो त्या काळ मेरेन अनेक मित्र आसले पूण जशें हांयेन काॅलेजींत एडमीशन घेतलें म्हाजे पयलीचे मित्र पयलीचे इश्ट म्हाजे कडल्यान पयस जायत रावले आनी हांयेन हायें नवें नवें मित्र करूंक लागलो पूण एडमिशन घेतलें इंजिनियरिंग काॅलेजीन थंयसर मित्रां पेक्षा दुस्मानां चड जालीं पूण जे मित्र जाले ते आयुश्यासाठी जाले तशे मित्र म्हाका कमीच आनी म्हाका आवडूय उद्द्योगांत वेवसायांत आनी राजनितींत आनी उद्द्योग आणी राजनितींतल्यान म्हाका एक शिकवण मेळ्या की मित्र इश्टां जितलीं कमी आसलेलीं बरीं तेका लागून म्हाजें फ्रेंड सर्कल कमीच पूण अशें न्हू की हांव इश्ट करपाक भियेतां किंवा फाटीं रावतां म्हाज्या कोतान हांव दर दीस कोणाक ना कोणाक मेळटा आनी तो म्हजो इश्ट रोखडोच जाता